हूअं त असां जे देश में एंटरटेनमेंट जो मनोरंजन जा घणा ई साधन आहिनि पर हिन में सभिनीनि खां मथे फिल्मूं आहिनि फिल्मूं असां सां गहिराईअ सां दिलि सां जुड़ियल आहिनि फिल्मूं ॾिसणु सभिनी खे पसंदि हूंदो आहे कुझु ई माण्हू हूंदा आहिनि जंहिं खे फिल्म ॾिसणु पसंदि कोन हूंदो आहे

गुज़िरियल कुझु सालनि मां असांजी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री असां जी मनोरंजन जी इंडस्ट्री तमामु वाधारे सां अॻिते वधी आहे जंहिं में हाणे वैब जी दुनिया अची वई आहे यूट्यूब अची वयो आहे त हिन सां गॾु गॾु असां ऑनलाइन थी विया आहियूं ऐं तमामु वधीक हिन में वाधारो थियो आहे हिन में ॾिसियो वञे त अॼु बि फिल्मूं ही सभिनीन खां मथे आहे फिल्मुनि जे अलावा हिकिड़ो ॿियो साधन आहे जेको टी वी आहे कंहिं ज़माने में हिकिड़ो दूरदर्शन ई हूंदो हुयो असां जे मनोरंजन जो साधन ऐं उन में असां सीरियल ॾिसंदा हुयासीं धारावाहिक ॾिसंदा हुयासीं जंहिं में दूरदर्शन ते अचण वारा धारावाहिक ई हूंदा हुया जंहिं में तमामु मशहूरु मशहूरु धारा धारावाहिक बि हुया हम लोग बुनियाद नुक्कड़ वग़ैरह पर हाणे तमामु अॻिते वधी विया आहे घणा चेनल अची विया आहिनि असां वटि घणियूं ई शयूं आहिनि असां वटि चॉइस आहिनि की ई ॾिसणो आहे या ही ॾिसणो आहे कंहिं ज़माने में असां रामायण ऐं महाभारत दूरदर्शन ते ॾिठी हुई पर अॼुकल्ह घणा ई चेनल रामायण ऐं महाभारत ॾेखारे रहिया आहिनि जंहिं में असां जी चॉइस थींदी आहे पर जेको बि आहे हुन ज़माने जो रामायण महाभारत जो मुकाबिलो अॼु ताईं कंहिं बि चेनल ते न करे सघिया आहिनि ऐं अॼु कल्ह असां जेको चाहियूं था सुठो सुठो शयूं ॾिसणु था चाहियूं जंहिं में वलिगरिटी न हुजे जंहिं में गंदी शयूं न हुजनि असां खे खपे त हे टी वी चेनल वारा असांखे शुध्द मनोरंजन ॾेखारण के उहो ई पुराणो सास बहु जो झॻिड़ो ऐं छा चवंदा आहिनि जंहिं खे दुशमनियूं इहे सभु शयूं न हुजनि हुन में पर असां खे ॾिसण में उहो ई मिलंदो आहे जेको असां न था ॾिसणु चाहियूं फिल्मुनि में बि अॼु कल्ह तमामु अॻिते वधी विया आहिनि फिल्मूं अॼु कल्ह हिकदमि एंटरटेनमेंट जी दुनिया म मटिजी वई आहे फिल्मुनि में बि अॼु कल्ह घणे ई टेक्नोलोजी अची वयूं आहिनि पर फिर बि फिल्मूं फिल्मूं ई आहिनि फिल्मुनि खे रोज़ु माण्हू ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि